میرا جو من پسند گیم ہے وہ بیٹمنٹن ہے مجھے کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے پہلے میرے پاس تھا نہیں میں بہت چھوٹی تھی تو اس ٹائم میں لوگوں کو دیکھتی تھی کھیلتے کھیلتے ہوئے تو میرا بہت من کرتا تھا پر میں دیدیوں کے پاس جاتی تھی کہ دیدی مجھے بھی کھیلا لو کھیلا لو تو وہ دیدی لوگ مجھے نہیں کھیلاتی تھیں پر کبھی کبھی وہ لوگ مجھے دے دیتی تھیں ہاں پر پھر جیسے جیسے میں دھیرے دھیرے بڑی ہو گئی ممی پاپا نے مجھے بیٹمنٹن لا کے دیا پھر میں دھیرے دھیرے کھیلنے لگی جب میں نے فرسٹ ٹائم کھیلا تھا ناں تو میرے سے بیٹ ہی نہیں چلانا آ رہا تھا پر دھیرے دھیرے میں سیکھ گئی بیٹمنٹن کھیلنا اس کے بعد تو مجھے اتنا اچھا بیٹمنٹن کھیلنا آتا ہےاتنا اچھا آتا ہے کہ مجھ سے کوئی جیت ہی نہیں پاتا ہے اور تو اور مطلب گلی محلے والے بھی اب جب چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں میرے پاس کہ دیدی مجھے بھی کھیلا لو مجھے بھی کھیلا لو تو میں ان کو ہنستے ہوئے بیٹمنٹن دے دیتی ہوں کیوں کہ جیسے میرے کو بچپن میں کھیلنے کا من کرتا تھا ویسے ہی اب ان کو ان لوگوں کو بھی کرتا ہوگا اور میرا من پسند ہی گیم اسی لیے ہے کیونکہ میں نے بیٹ بال کھیلا بیٹمنٹن کھیلا ہے فٹ بال کھیلا سب کچھ سارے گیم کھیلے لگ بھگ میں نے پر مجھے جو سب سے اچھا لگا مجھے یہ بیٹمنٹن ہی کیونکہ میں شروع سے ہی ان لوگوں کو دیکھتا ہوا پسند آئی اس سے ہاتھ پیر اچھے رہتے ہیں ہماری فل باڈی ایکسرسائز بھی ما ہو جاتی ہے اس سے